हमर इलाकाक शासन करबाक मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस छल पहिने बेसी कांग्रेसी छलाह आब लालू प्रसादके अयलाके बाद आर जे डी कऽ कऽ हमर क्षेत्रक राजनीतिक दल छथि जिनकर हमर क्षेत्रमे काफी पकड़ छनि आओर हिनकर गठन जे ई जातिगत आधारपर भेलनि तकर सङ्ख्या हमर सब क्षेत्रमे बेसी छै तऽ हुनके उम्मीदवार जे छै एतऽसँ विजय होइ छथि आओर बहुत दिनोसँ बहुत दिनसँ जे छै राजनीतिक समरूपता देखल जा रहल है जे ओहि वर्गक ओहि पार्टीके लोक जे छै से विजयी होइ छथि आओर जतबा सम्भव होइ छनि से विकास करय छथि हमर क्षेत्रके तऽ प्रमुख पार्टी आर जे डी छथि ओइसँ पहिने कांग्रेस छलै तऽ एखुनका समयमे यदि देखल जाइ तऽ हुनके राजनीतिक पकड़ छन्हि आओर वएह विकासमे सहायत छथि आओर हुनका मदद करयके कारण ई छनि जे हुनकर पार्टीके जे बेस छनि ओ जातिगत छनि आओर ओ जातिगत सङ्ख्या अइ क्षेत्रमे बहुत बेसी छै जै कारणे हुनकर विजय निश्चित भऽ जाइ छन्हि आओर हुनके शासन दूओ दशकसँ चलि रहल अछि क्षेत्र